जोंनि ओनसोलाव दावबायारिफोरखौ दैदेनग्रा एबा सिबिथाय होग्रा जायगायारि सुबुं गैया आं गैयिनि थाखाय बेफोरनि राय रावफोर रायज्लायनायखौ आं खोन्थानो रोंला आरो मानो होनोबा जोंनि गामियाव गैयानोबा जों मारै खोन्थानो रोंनांगौ जाखो दे आं दंबासो खोन्थानो रोंगौमोन दा